उद्योग को निम्न तकनीकी समस्या पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है जैसे कि बहुत से बहुत सी चीज़ें रहती है जिनमें ध्यान देना जरूरी होता है और इस मैनेजमेंट ऑफ बिग डाटा उसमें डाटे को कैसे मैनेज करना किस तरीके से करना है तो इसमें बहुत सी ध्यान देने वाली बहुत सी बातें होती हैं इसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेड्स कंटिन्यू हैं साइबर सिक्योरिटी जैसे कि बहुत से बहुत से बिजनेस होते हैं साइबर सिक्योरिटी जैसे कुछ प्राइवेसी चीज़ें होती हैं उनमें किस तरीके से ध्यान देना होता है तो बहुत सी चीज़ें है इसमें कि ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है जैसे कि एक डिजास्टर रिकवरी होती है बहुत से डाटा होता है जो ऑटोमेटेकली डिजास्ट हो जाता है तो उसको रिकवरी करने के लिए उनपे ज़्यादा ध्यान देना होता है तो उद्योग को इन चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है और साइबर सिक्योरिटी में बहुत सी बातें होती हैं तो उनपे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है जैसे कि कुछ भी प्राइवेसी होती है वो ऑटोमेटिक्ली किसी के पास चले ना जाएँ तो इस वजह से उद्योग को ध्यान देने का बहुत महत्व